जी हाँ मैं स्रोताओं के सामने गाते समय भय भी करता हूँ घबराहट भी होती है मुझे क्योंकि हम हरी कीर्तन करते हैं तो काफ़ी संख्या में स्रोता बैठे हुए होते हैं तो उन के सामने स्टेज पर खड़ा हो कर गाना काफ़ी परेशान जनक होता है शुरू में धीरे धीरे अबभ्यास हो जाता है तो थो थोड़ी घबराहट कम हो जाती है पहली बार तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं उन के सामने इस पर काबू भी पा सकते हैं हम धैर्य रखते हैं और दो चार बार उन के सामने गा लेते हैं इस्टेज पर तो हमारा भय भी खुल जाता है तो हम उन के सामने बिना घबराए हुए गा सकते हैं